हेल्ल'

औ मैया थांदोंमोन आङो मैया थांदोंमोन फिसाज्लाखौ लानानै आङो औ औहाय थाल्ला आलादा आलादा जाजोबथारबाय लामाफोराबो बिरात गुवार गुवार जाबाय आरो बिल्दिं बिरात गिदिर गिदिरनो लुबाय दाना जि आन्दायलायोसोहाय आङो फागलि मैया फिसाज्लाखौ लानानै थांदोंमोन आंबो थाउनाव दाख्लि थांदोंमोन आरो नोङो औ आंहाबो गोसोआवनो गैया आंहाबो गोसोआवनो गैया बाल फिसाज्लाखौ लानानै थांदोंबाबो नायसनबावाखै उनथिंसो नुनानै सिनायनाय जादों आंहा फिसाज्लाखौ लानानै थांदोंमोनहाय आंबो आन्दाय जानो गियो औ आंबो गोबावथारसैमोन थाङियानो औ औहाय थाल्ला आंबो गोबावथारसैमोन नालाय थाङियानो एबार थांनानै नै मैया थांबाय आन्दायलायबाय गिलु फालु बिल्दिं गोजौ गोजौ लुबाय लामाफोराबो गोदान गोदान बानायजोबबाय माबा ओरै थांबा ओरै आन्दायनो नागिरो ओरै थांबा ओरै आन्दायनो नागिरो बिल्दिं गिदिर गिदिर लुबाय दखानाबो बिरात गिदिर गिदिर जाबाय आजां गाजां आन्दायलायोसोहाय थाल्ला मा औ माब्ला माब्ला बिदि जाजोबखो नंनानै आन्दायबाय औ माला माला बिदि लुजोबखो गिलु फालु बिल्दिं गिदिर गिदिर औ गोबाव जाथारबाय पास बोसोरनि सिगां थांनायल' आङो आजां गाजां गोबाव जाथारबायमोन जि नै पास बोसोरनि उनावनो आजां गाजां जि गिदिर गिदिर बिल्दिं लुबाय औहाय नङाबाथ' गैलामोन औ नङाबाथ' गैलामोन आजां गाजां लामायानो औ औ औ नङाबा औ नुलाय लायनायखायसो सिनायनाजों सिनायनाय ना नङाबाथ' आन्दायलायनायसो जागौमोन जि गोबाव जाखाबायमोन नालाय औ फाग्लि थाल्ला औ दे होनबालाय औ